ہیلو السّلام علیکم جی آپ او ٹی ٹریولر سے بات کر رہی ہیں جی جی تھینک یو ایکچولی یہ میری ایگزامس ابھی جسٹ اینڈ ہوئے ہیں تو مجھے ایک ویکیشنس جو ہے وہ میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ آرگنائز کیا ہے جس کے لیے پھر مجھے میں نے آپ کی فیچرز دیکھے تھے آپ کا ایڈورٹیزمینٹ دیکھا تھا انسٹا پہ تو مجھے اچھا لگا تو اِس لیے میں جو ہوں اپنے کمنگ ہالی ڈیز میں آپ کی سائٹ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک کار یا ایک مینی بس بلکہ ہم لوگ بک کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا آپ کے ہاں یہ فیسلیٹیز اویلیبل ہیں جی میں ایک مینی بس یا آپ ٹریولر کہہ سکتے ہیں وہ بک کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم سات لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو کشمیر جانا ہے تو اُس کے لیے سات سیون سیٹر آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اچھا تو اُس کے چارجز آپ بتا سکتی ہیں مجھے کہ کیا چارج رہیں گے اور ہم لوگوں کو چاہیے تھری ڈیز کا ہمارا ٹور رہے گا تو تھری ڈیز کے لیے ہمیں چاہیے تو اُس کے چارجز آپ بتا دیجیے اچھا تو آپ یہ تو آپ کو پھر اور کم کر دینا چاہیے جب تھری ڈیز کے لیے ہیں تو وہ آپ نہ بڑھائیں اور ایکچولی بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ سیون کے جگہ آپ تھورا سا ڈسکاؤنٹ بھی دیں چونکہ پورا گروپ ہمارا رہے گا اور اگر آپ کی فیسلیٹیز اچھی رہیں گی تو ہم اور لوگوں کو بھی پریفر کریں گے جی جی جی جی بالکل بالکل جزاک اللہ تھینک یو ویری مچ فور ڈیڈکٹنگ دا ون تھاؤزینڈ کہ آپ نے ایک ہزار روپئے کم کر لیے ہیں اور کافی ٹھیک رہے گا بس آپ پلیز اِس چیز کا دھیان رکھیے کہ وہ کمفرٹیبل رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا لمبا ٹور ہے تو اگر کمفرٹیبل نہیں رہتا ہے تو اُس میں پریشانیاں ہو جاتی ہے اچھا جرنی کے بیچ جیسے کچھ فوٹوس وغیرہ رہیں گے تو آپ کیونکہ آپ ٹریولر ایجنٹ ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا تو آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ لنچ ڈنر ہم کہاں کر سکتے ہیں بیچ بیچ میں کہاں چیزیں رہیں گی تو جو بھی اُس کے ایکسپینسز ہیں آپ انکلیوڈ کر کے وہ بھی بتا دیجیے گا اوکے ا وکے تو پھر آپ فسٹ جنوری کی بک کر لیجیے جو ہمارے لیے ٹریولر ہے فسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ تین دِن کے لیے آپ بک کر لیجیے اور جو بھی ڈٹیلڈ ہیں جو بھی انفارمیشن ہیں وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے او اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ تھینک یو تھینک یو ویری مچ اوکے اوکے تھینک تھینک یو